हॅलो हांयेन कार बुकींग केल्ली ती गिरवाड्या आहली गिरवाड्या मागयल्ली हांयन आतां हांव म्हापशा पावलो तूं गिरवडच्यान म्हापशा यो आजून तेकात तुजो ड्रायव्हर पावूंक ना तेन्ना म्हापशा यो ना ना येवंक जायना जाल्या हांव दुसरी कार घेवन वयता म्हाका थिये वचोंक जाय कितें करताय तें सांग